हम अखन विद्यार्थी छी हम अखन कोनो काम नहि करै छी हम अखन ग्रेजुएशन के सेकेण्ड ईयर मे पढ़ै छी हमर माता पिता काम करै छथि मम्मी हाउस वाइफ छथिन आ पापा राजस्थानमे रहै छथि जे कि खेनाइ बनबैके काज करै छथिन ऐहिके बारेमे हम कहि सकै छियै अगर हमरा सॅं पुछल जाए तऽ हम भविष्यमे कोनो बढ़िऑं नौकरी कऽ हम अपन परिवारक मदद करबनि अखनकेँ लेल हम किछो काम नहि कऽ रहल छी ई अखन मम्मी पापा हमर पुर्णरुपसँ सहयोग करै छथिन मम्मी घरमे खेनाइ बनबै छथिन पापा दुर देशमे रहै छथिन आओर हमर छोट छोट भाय यऽ जिनका हम मदद करै छियनि पढ़ाई लिखाई मे बाँकि अखन तऽ किछो नहि कहि सकै छी भविष्यमे जेना जे चलय लेकिन ई उम्मीद जरूर अछि जे कि भविष्यमे हम कोनो बढ़िऑं नौकरी कऽ कऽ अपन फैमिली के हम मदद करबै ई तऽ हम कहिये सकै छी कियाकि अखन हम मन लगाकऽ मेहनत से पढ़ै छी जेकि बहुत